ہندوستان ایک وسیع ملک ہے جس میں کئی موسم پائے جاتے ہیں یہاں کی آب و ہوا علاقہ در علاقہ مختلف ہوتی ہے پہاڑی علاقوں میں سردی زیادہ اور گرمی کم ہوتی ہے میدانی علاقوں میں موسم معتدل ہوتا ہے ریگستانی علاقوں میں گرمی اور خشکی زیادہ پائی جاتی ہے ساحلی علاقوں میں نمی اور بارش کی رجحان زیادہ ہوتا ہے شمالی بھارت میں سردیوں میں درجۂ حرارت بہت نیچے چلا جاتا ہے جبکہ جنوبی بھارت میں موسم گرم اور مرطوب ہو رہتا ہے ہندوستان کی آب و ہوا ذرعی پیداوار پر بھی اثر ڈالتی ہے چاول زیادہ تر مرطوب علاقوں میں اگائے جاتے ہیں گیہوں خشک اور ٹھنڈے علاقوں میں بہتر ہوتا ہے دوسرے ملکوں میں آب و ہوا مخصوص ہوتی ہے جیسے سعودی عرب میں زیادہ تر موسم گرم اور خشک ہوتا ہے یوروپی ممالک میں سردی زیادہ اور گرمی کم پائی جاتی ہے ہر ملک کی آب و ہوا اس کے جغرافیہ اور محل وقوع پر منحصر ہے اس لیے ہندوستان کی آب و ہوا بہت متنوع اور مخصوص ہے اگر آپ کو اسی